बदलती दुनिया में अब टेक्नोलॉजी युग में दुनिया बदल गई है जैसे कि घर बैठे विदेशों में लोगों को बीडियो कॉल बात कर लेते हैं उनकी फोटो देख लेते हैं टेक्नोलॉजी ही दुनिया को बदल दी है टेक्नोलॉजी से ही दुनिया बदलती गई है बदलती दुनिया के में हम बीडियो कॉल द्वारा जहाँ तहाँ बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी द्वारा हम काम करते हैं इस टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल दिया है बदलती दुनिया में हर तरह के विचार से लोग टेक्नोलॉजी के तौर पर काम करते हैं अपनी अपनी तरह से विचार से काम करते हैं टेक्नोलॉजी द्वारा हर प्रकार के काम कहीं से कहीं लोग घर बैठे विदेशों में बात कर लेते हैं बिडियो कॉल बात कर लेते हैं कहीं से कहीं बात घर बैठे हर काम टेक्नोलॉजी द्वारा कर लेते हैं अब बैठे बैठे घर बैठे लोग सारा दुनिया देख लेते हैं हाँ जहाँ भी नहीं देखे हुए हैं वहाँ भी देख सकते हैं आप विदेशों में जैसे बड़े बड़े शहर हैं बड़े बड़े मॉल हैं

दुनिया बदलती जा रही है टेक्नोलॉजी द्वारा लोग जहाँ तहाँ मंदिर तीर्थ स्थल टेक टेक्नोलॉजी द्वारा लोग घर बैठे अपने मोबाइल से सर्च करके देखते हैं टेक्नोलॉजी ये द्वारा सारा काम होता है लोग जहाँ तहाँ जा घर बैठे हर जगह जगह जहाँ नहीं गए हुए हैं वहाँ भी बैठे बैठे देख